बई रेडीमेंट कपिड़ा ऐं जेको सुबियल कपिड़ा हूंदा आहिनि हुन में मेन त फिटींग जी प्रॉब्लम हूंदी आहे रेडीमेंट कपिड़नि में छा फिटींग थोरी हुअ हूंदी आहे बई ब बराबरु कान हूंदी आहे साइज़ लिखयलु हूंदी आहे ऐं हूंदो कुझुऔर आहे ऐं रेडीमेंट छा जेकी तव्हां हथ सां सुबाई कंदा आहियूं न जेकी सिलाई कराईंदा आहियूं हुन जी सभु परफैक्ट फिटींग हूंदी आहे